کاروبار کو اگر بہت محنت سے اور پوری دھیان سے کیا جائے تو کاروبار ایک بہترین تجارت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسی لیے میری نظر میں کوئی بھی کاروبار چھوٹا نہیں ہوتا ہے کیونکہ کاروبار انسان کو مضبوط بناتا ہے اور کاروبار سے انسان کو مالی فائدے وقت ہوتا ہے جب وہ اس کاروبار کو چھوٹے سے بڑا کرنے کی خواہش رکھے اور اس کے لیے دن رات کوشش بھی کرے بات چھوٹے کاروبار کی کرے تو اس میں کافی کاروبار ایسے ہیں جن لوگوں کو چھوٹا مانتے ہیں مختلف قسموں کو کے چھوٹے کاروبار کے کیے جاتے ہیں جس میں سرمایہ یعنی پونجی کم لگائی جاتی ہے اور جب سرمایہ کم لگتا ہے تو منافعہ بھی کم ہو ہوتی ہے اس طرح بہت سارے کاروبار میں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی دکان کھول کر بیٹھ جائیں کسی بھی چیز کو چھوٹی دکان چھوٹا کاروبار کہلاتا ہے جیسے چائے کی دکان یا چند کپڑوں کی دکان یا کچھ ہلکا فلکا کھانے پینے کی دکان اسی طرح پان کی دکان اسی طرح پکوان کی دکان کھولنا بھی چھوٹا کاروبار کہلاتا ہے